आं बिबारखौ आंनि लांगोनायाव गायो लांगोना फारनैयावबो गायो आरो आङो आंनि दरखं मोखाङावबो गायो न'नि दरखं मोखाङाव आरो आंनि न'नि दरखं मोखाङाव आरो आङो बाथौनि सोरगिदिं सारियाव गायनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे बिबारफोरखौ सायदावबो थानाय मोनो ओमफ्राय मैगंआथ' आंनि न'नि साखाथियाव थायो जेनेबा जेनेबा दैज्लांनि मैगंआ एसे गोजानाव थायो ओमफ्राय मेसेंना एसे खाथियाव गायनाय जायो ओमफ्राय बेबो न' खाथि खाथियावनो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय जेनेबा लाइ लाफाफोरबा बेखौ इसे आलादायाव गायबाय ओमफ्राय बे सबाइफोरबा इसे बोरि जायगायाव गायबाय बेफोरबायदि गायनांगौ जायो ओमफ्राय बै जेनेबा आलुफोरखौथ' इसे बोरि जायगायाव गायो ओमफ्राय बायदिसिना दस्रा मैगंफोरखौ इसे दलहा जायगाफोरावबो फोनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' माखासे मैगंआ दैज्लांनि मेसेंनिबो खोथा थायो ओमफ्राय बेखौ दहला बा बोरि नागिरनानै मैगंखौ गायनाय जायो आरो